आं होननांगौ होम

हेल' माइरङा दाथ' जोङो पइत्रिस थाखा सल्लिस थाखा त्रिस थाखा माइरं नायै माइरं औ रन्जित दं ओमफ्राय बानाथि ओमफ्राय बेदिनो आइजं ओमफ्राय ए दुरकलम दुरकलम जोसाबो दङ औ दङ

ए दुरकलमाथ' सल्लिस थाखा जागोन ओमफ्राय माइब्राया बेदिनो साइथ थाखा पन्सास थाखा बिदि आरो

जोसायाबो साइथ थाखा साइथ थाखा बिदि थां बिदि थाङो आरो दा

औ दे ओ ओ दङ ऐ पास कुन्टेल सय कुन्टेलसो जागोनदां ए ए ओ

ए ए लांफैनो हागोन बिसिबां नांगौ दङ औ औ ए औ दे माला लांफैयो लंफैनो हागोन औ दे होमब्ला दोननोसै नामा दे दोनलायलायनोसै दे औ दे जाबाय दे